आज से चार पाँच दिन पहले मैंने एक चूड़ी ली थी जो काँच की चूड़ी थी और उसका रंग मुझे बहुत ही पसंद आया और उसका जो रंग था और डिज़ाइन था वो बहुत ही ख़ूबसूरत था मुझे बहुत पसंद आया और जब मैंने इसको घर में ले कर आई जो पहना तो कई फंशन्स मैं इसको पहन चुकी हूँ अभी तक चार पाँच दिन में और वो बहुत ही मज़बूत है ना उसके कलर उतरे हैं और ना उसका कोई नक्काशी उसका काम उतरा है वो बहुत ही अच्छी हैं चूड़ियाँ